हर माह्नू दे जीवन च कोई न कोई लक्ष्य जरूर होंदा ऐ ते उसी अस पूरा करने आस्ते अस बड्डी मेहनत करने आं ते उसी पाने दे बाद जिन्नी खुशी मिलदी ऐ तो पुच्छने च इन्नी मिलदी ऐ हर इक्क माहनू दा कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होना चाहिदा ऐ ते मेरे लक्ष्य है कि में इक आई एस बनना ऐ सोचेदा ऐ के आई एस बनना ऐ ओह्दे करी में पूरी कोशिश करनी ऐ कि में बनां लक्ष्य गी पूरा करने आस्तै अस किश बी करी सकदे अस अपने शा पूरी कोशिश करदे कि असें बनना गै बनना जिसलै साढ़ा ओह् सपना जेह्ड़ा होंदा लक्ष्य होंदा ओह् पूरा होई जा तां उसलै असें गी किन्नी खुशी मिलदी ऐ ते घरा आह्ले गी बी गर्व होंदा ऐ कि साढ़े बच्चे ने अपना एम जेह्ड़ा ऐ ते एह् पूरा कीता ऐ जेह्ड़ा गोल ऐ मेरा गोल था ते एह मिकी बी अपने आप गी बड़ा ओह् होना ऐ कि में बडी खुशी मिलनी ऐ कि में एह अपना गोल बनाया हा ते पूरा कीता ऐ तां कि अपनी जिद़गी च जिस बेल्ले एम जेह्ड़ा एह ओह् पूरा होई जा तां अस एह्बी करने आं जे असें ओह्दे बाद केह् करना ऐ असें स्कूटी लैनी ऐ बड़ा एम एह् है कि अपने कोल अपनी मेह्नत दे पैसे होङन ते अपनी मेह्नत दी स्कूटी लैनी ऐ ते एह्दे शा बद्ध होर के होई सकदा के इन्सान आस्तै के असें आपना गोल जह्ड़ा पूरा कीता